पेपर सब लै छियै दैनिक जागरणके छै भास्कर टाइम छै सब पढ़ै ओढ़ै छियै हमसब सबके पढ़ना चाही न्यूज की होइत छै पूरा देश दुनिआमे जानना चाही टी भीमे जे देखैत छी सरकार की सब करने छै की सब कए रहल छै ई सब देखना चाही सबके सबके जानकारी होना चाही सबके सब किछु समझना चाही आओर जे होइत छै सबके सब किछु सही छै लेकिन सब तरहके रोड पानी बिजली सब किछु सही छै पर हमरा सबके जे छै रामनगर मोहल्ला घर छै जे ओतऽ पानिके बहुत दिक्कत छै अखन बाढ़ि जे एलै पानी जे पड़लैया तऽ पानि पूरा लागि जाइत छै गेट तक हमरा सबके गेट तक पानि भरि ठेहुन पानि छै कोइ पानिके कोनो समस्या नहि छै जे इमहरसँ उमहर हुए पानि कोइ निकासी नहि छै ओकर बाद बिजली अथी पानि जे छै नल सबकेँ रामनगरमे सबकेँ घरे घर नल छै आ सबके सरकारी नल छै सप्लाइके पानि हमरा सबकेँ गली मोहल्लामे नहि छै नाला नहि छै पक्की रोड नहि छै ई सब समस्या छै हमर लड़की जे छै दू दू बेर इन्टर पिछले साल इन्टर कयलकै इन्टरके दू दू बार फोरम भरलकै ओ फोरमके जे छै फोरम भरि दै छै सात सए आठ सए रुपआके फेन ओहिमे लागैत छै लागि जाइत छै लेकिन नाम नहि आबैत छै ऊँचा जातिके जे किछु नहि मिल रहल छै इहए समस्या छै हमरा सबकेँ साथमे हमरा सब ब्राह्मण छियै हमरा सबकेँ किछु मिलिए नहि रहल छै गरीब गरीब भेल जाय रहल छै आ अमीर अमीर भेल जाए रहल छै इहए समस्या छै थोड़ा ई सब पर ध्यान देल जाए हमरा सब ओ ई पानि नहि छै नाला रस्ता भी पक्की नहि छै हमरा सबकेँ रस्तामे ई सब हमर सबकेँ करल जाए ठीकसँ ध्यान दियौ ई सब पर हमरा सबकेँ सरकार तऽ सब किछु सहीये करने छै लेकिन हमरा सबकेँ थोड़ा बहुत समस्या छै हमर बेटीके बीएमे एडमिशन नहि भेलैया दू साल भए गेलै अभी तक नाम नहि एलै कॉलेजमे सरकार प्राइवेट कॉलेजमे तऽ कॉलेजमे नाम कैफेमे नामे नहि आबैत छै जेकि हँ क्लासमे एडमिशन हेतै बीएमे आ ओहि चीज प्राइवेटसँ दश हजार रुपआ खर्चा करके भए जाइत छै एना किआ होइत छै ई समस्या नहि होना चाही ई हमरा सबके साथमे ई सब समस्या रहैत छै दू दू बेर कॉलेजमे नाम देलकै लेकिन नाम नहि एलै हमरा प्राइवेटसँ नाम लिखबेलियै दश हजार रुपआ ले कऽ एक साल तऽ बेकार गेलै एखन हमर बेटी भी एडमिशन अथी पार्ट वन के एग्जाम देतियै लेकिन नहि भेलै बेकार भए गेलै ई सरकारी प्राइवेटसँ नाम लिखेलियै तऽ प्राइवेटमे सब इसकुल कॉलेजमे नाम एडमिशन भए जाइत छै आ सरकारीमे किआ नहि सरकार कैफे से जे नाम भरलियै नाम एतै तब जाए कऽ नाम एडमिशन हेतै तऽ एना कहाँ होइत छै एना तऽ नहि भेलै दू दू बेर नाम भर करबेलियै लेकिन नाम नहि एलै ई सब नहि भेलै ई सब तऽ गरीबसँ पैसा चुसबैये ने भेलै गरीब आदमी जे दू दू बेर पैसा कैफेमे डाललियै एहि चीज जे छै ओहि तीनगुणा लागतियै एक बेर जेना अखनि हमरा लागलै दश हजार रुपआ एडमिशन करबैमे तहिना हम तखनियो तऽ हमरा कहतियै तऽ हम लगाए देतियै ने आ तखन दू दू बेर हम पैसा फेकि कऽ पानिमे चलि गेलै पैसा ई सब चुसबैये ने भेलै गरीबेके ने चुसैत छै जे अमीर अमीर आदमी छै ओ तऽ बड़का बड़का इसकुल कॉलेजमे पढ़ाबैत छै बच्चाके बड़का बड़का आदमी बनाबैत छै हमर बेटा आई टी आई कम्पलीट कए लेलकै कॉमर्स बी कॉम कम्पलीट भए गेल छै लेकिन अखनि तक कोनो अथी नहि छै कोनो चीजमे हर चीजमे भरैत छै कहींँसँ कोइ ऑप्शन नहि आबैत छै किआकि बड़का लोग छियै हमसब ब्राह्मण छियै ब्राह्मण होना की पाप छै जे ब्राह्मणके कहींँ कोइ चीजके सुविधा नहि छै अच्छा सब चीज से हमर बाल बच्चाके अथी छै इण्टर बेटी कए लेलकै करलाके बादो बेटीके हमर अथी नहि भेलैया एडमिशन नहि भेलै दश हजार रुपआ माँगैत छै दश हजार रुपआ कऽ केना देबै गरीब आदमीके लिए तऽ एक एक रुपआ जोड़ना बहुत मुश्किल छै सिलाइ करैत छियै सिलाइ करिके बाल बच्चा केना केना कऽ पोसलियै यऽ आ हमरा सबके पासमे कोन अथी छै जे हमरा सबके ककरा कहबै अपना मेहनतके सब किछुसँ करैत छियै सिलाइ कए कऽ बाल बच्चाके पोसलियै यऽ हसबैंड गाड़ीमे बुकिङ्ग करैत छथिन ई सब करके करलियै बाल बच्चाके पोसलियै बहुत दिक्कत तकलीफसँ लेकिन जब ई जब पैसा नाजायजमे चलि जाइत छै तऽ बेकार भए जाइत छै ने जब हमरा सबकेँ जे चीज सरकार देने छै ओहोसँ सरकार हम हमरा सबकेँ भोग नहि हुअ सकैत छै ई सब चीज गलत छै ने